میرا پسندیدہ قسم کا کھانا مچھلی ہے کیونکہ اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہوتا ہے اور وہ لیور کے لیے صحت صحت مند ہے اس سے انسان صحت یاب ہوتا ہے اسی وجہ سے مجھے مچھلی پسند ہیں